लक्ष्मी अथी दीपावलीके बिहान होइके अथी एगो गायके आ सुगरके लड़ाइ होइ छै ओहिमे गाय जीत जाइ छै आ सुगर मरि जाइत छै तऽ ओहिमे गायके जीतमे पूजा पाबनि होइ छै हुनका नहाय धोइके रोटी खिलायके ताहिकेबाद अहाँके कहै छी से रस्सी पहिरायल जाइत छै पूजा पाठ होइत छै हुनका धान आ हरदी आ चावल सौंसे चुमाएल जाइत छै हिन्दू से चन्दन कयल जाइत छै हुनका प्रणाम कयल जाइत छै आ ताहिके बाद प्रणाम कैशरिके नाया खुट्टा बदलल जाइत छै नया रस्सी बदैलके नाया जगह पर राखल जाइत छै जे हुनका बढ़िऑं से पूजा पाठ सब चीज कयल जाइत छै गायके बहुत सेवा सत्कार होइत छै गायके बढ़िऑं से राखल जाइत छै गाय लक्ष्मी होइत छै हुनका बहुत मानदान होइत छै हुनका अथी बढ़िऑं से लगल लक्ष्मी देहमे बिराजमान होइत छै हुनका बहुत लाइत नै लगाएल जाइछै गायके गायके बहुत इज्जत हय जितना भैंस के नै हय उतना गायके